हैलो हैलो अंजी थुआढ़े आं थुआढ़ी हट्टिया शॉल आये दे न आं केह् रेट ऐ नेईं नेईं मैहंगा बी लैना सस्ता बी दिक्खी लैना दौनों दे रेट सनाई ओड़ो स्हानू अच्छा अच्छा ठीक ऐ एह् ठीक ऐ